हैलो आं म्हाराज में हवन चाहिदा हा थोह्ड़ा निहां गूगल धूफ होइया एह् जेह्ड़ियां जड़ी बूटियां होइयां ना एह् आं मिगी मिगी पैकेट आह्ला निं चाहिदा ई मिगी देसी बंदे होंदे ना जियां देसी पूजा च होंदे हवन आं ठीक ऐ म्हाराज ठीक ऐ